अजकल्ल दे बच्चे न जेह्ड़े ओह् कल्चर गी साढ़े कल्चर गी नेईं मनदे न कुसै बी तेहार गी ऐ निं मनदे न अजकल्ल बच्चे न सिर्फ पैह्लें पैह्लें बच्चे हे जेह्ड़े तां ओह् मां प्योऽ दी सुनदे हे ओह् मां प्योऽ केह् आक्खा दे ओह् उस गल्लै पर गौर करदे हे अजकल्ल दे बच्चे उस गल्ला पर गौर निं करदे पैह्लें पैह्लें मां बब्ब बी सखांदे भला जि'यां दिवाली होई एह् साढ़ा तेहार ऐ एह् साढ़ा कल्चर ऐ इस्सी असें मनाना चाहिदा लेकिन लेकिन अजकल्ल लोग बच्चे करदे गै निं सुनदे गै निं अजकल्ल बच्चें गी ना सिर्फ फोन चाहिदा ओह् होइया फोन दे सिवा इ'नें गी किश निं ऐ बाकी लोग भामें इं'दे कोल बैठे दे होन इ'नें गी एह् पता निं ऐ कि साढ़े मां प्योऽ साढ़े कोल बैठे दे उसें उं'दे नै गल्ल करनी ऐ असें उं'दे कशा किश सिक्खना ऐ उ'नें गी सिर्फ फोन गे फोन चाहिदा इन्ने चिर बच्चे पैह्लें मां बब्ब सखांदे हे एह् साढ़ा तेहार ऐ इस्सी इ'यां गै इस्सी इ'यां मनांदे न एह् करदे न वो करदे न मंदर जंदे न अजकल्ल बच्चे मंदर जाना सुनदे निं जाना निं मंदर फोन चाहिदा ते आक्खदे भला ओह् ऐ होटल बड्डे बड्डे होटलें च शैल जाना शैल शैल कपड़े चाहिदे असें ओह् करना सारा ओह् करना घुम्मनै फिरने गी जाना ते कोई बी अपना ओह् निं कल्चर मंदर निं जाना ओह्

जित्थै कोई आखग उत्थै ब्याह् नेईं करदे होर ओह् कोर्ट मैरिज करदे जैदा हून करदे पैह्लें पैह्लें लोग हे इन्ने शैल ब्याह् करदे हे ते धामां करनियां ते थल्लै बैठाइयै रुट्टी खलानियां ओह् करना ते अजकल्ल ना अजकल्ल बच्चे स्टैंडिंग प्रोग्राम चला दा हॉल करदे बड्डे बड्डे हॉल करदे पैह्लें लोग हे ना घरै बिच्च गै निक्का नेहा फंक्शन करी ओड़दे हे धाम करी ओड़दे हे अजकल्ल लोग निक्के कोला निक्का फंक्शन होग तां उस्सी बी होटल करने ओह् हॉल करने बड़ा ओह् करदे होंदे ते कल्चर साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् बड़ा जरूरी ऐ ते बच्चे सुनदे निं मेरा बच्चा अजकल्ल बच्चे ना फोन दे बिना रुट्टी खाना बी पसंद ऐ निं करदे ते उ'नें गी पैह्लें फोन चाहिदा ते फिर बोलदे असें बाद बिच्च रुट्टी खानी ऐ ते में निं